मैंने एक नया नया सैमसंग एस ट्वेंटी फ़ोर अल्ट्रा फ़ोन खरीदा जोकि अभी रिसेंट में ही लाँच हुआ है इससे पहले मैं आई फ़ोन का यूज़र रह चुका हूँ तो मैंने ये एक्स्पेक्ट किया हुआ था कि अगर मैं एक लाख से ऊपर का फ़ोन ले रहा हूँ तो उसकी कैमरा क्वालटी मेरे पचास साठ हज़ार के आई फ़ोन से बहुत बेटर होगी पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मैंने क्या देखा अगर मैं सेकंड कैमरा ओपेन करने के बाद अगर फ़्रंट पे स्विच करता हूँ तो फ़ोन वहाँ पे काम करना बंद कर देता है और अगर मैं लो लाइट कंडीशन में फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ तो वहाँ पे फ़ोटोज सही नहीं आते हैं मुझे उसके बैटरी के साथ बहुत बड़ी एक्स्पेटेसन्स थी क्योंकि मुझे पता था एंड्रॉयड की बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है इन कम्पेयर टू आई फ़ोन तो मुझे लगा था कि उसकी एस ट्वेंटी फ़ोर अल्ट्रा की बैटरी मेरे आई फ़ोन से बहुत बेटर चलेगी पर ऐसा भी भी बिल्कुल नहीं हुआ उसकी बैटरी मात्र छे घंटे साढ़े छे घंटे में ही ख़त्म हो जाती है अगर आप एक लाख का फ़ोन लेते हो तो आप ये एक्स्पेक्ट करोगे कि ऐट लीस्ट मुझे उसको दिन में एक बार ही चार्ज करना पड़े पर मुझे यहाँ पे एस ट्वेंटी फ़ोर अल्ट्रा को दिन में कम से कम दो बार चार्ज करना पड़ता है और मैं अगर इसमें गेम्स खेलता हूँ तो ये हीट होने लगता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे सारे कामों को बंद करके पहले फ़ोन का इंतज़ार करना पड़ता है कि फ़ोन कब ठंडा होगा फ़िर मैं उसको यूज़ करना चालू करूँगा